हमसभ किसान घरके लोक छी खेती बारी कऽ के सब्जी उब्जी उगा करके अपन पालन पोषण पेट भरै छी आओर आर्थिक स्थिति भी वैसे सही हइ सभकिछु मजबूत हइ कोनो चीजके दिक्कत ना होलय खेती खेती बारी ही सभसँ मुख्य आधार हइ पालन पोषणके सब्जी उब्जी उगा करके बजारमे बेच करके पैसा कमाइत छी ओहिमे अहाँके कोबी टमाटर ईसभ पौधा आब ई पौधा लगा करके लेकिन साथमे लत्तीवला पौधा भी उगाबै छी जकर नाम हइ सजमनि लौकी जकरा कहय छियै ओकरा आओरो होबए सीम आओरो होबए करेला आओर होलै घिउरा जकरा जकरा नेनुआ कहैत छी सभ लत्तीवला पौधा भी उगबैत छी साथमे आओर ओहिसँ हइ कि ओकरो बजारमे बेच करके ओहोसँ पैसा कमाइत छी आओर अपन पेट भी भरैत छी और स्थिति भी सभके ठीक होबे सभके पालन पोषण भी सहीसँ हो जाइत छै आओर लत्तीवला पौधामे अभी भी करेला सजमनि ईसभ ज्यादा फसल भी दैत छै आओर ज्यादा पैसा भी ओहिसँ आ जाइत छै